जय झूलेलाल मां ईअं चवां थी की जेका छोकिरी सही में ई पंहिंजे शौंक़ु ख़ातिर डांस करनि थियूं पर समाज जे ख़ातिर वेचारियूं करे कोन थियूं सघनि छो की समाज जी सोच हिकदमि अ ख़राबु आहे की जेका छोकिरी डांस कंदी हूंदी उहा छोकिरी ग़लति हूंदी बल्कि हीअं न हुजणु खपे उहे पंहिंजे शौंक़ु ख़ातिर करनि थियूं कंहिं अ कंहिंजी पेसनि जे करे कंहिंजी मज़बूरी रही आहे उहे उनजे करे बि डांस थियूं करनि अगरि कंहिं छोकिरी ईअं पार्टी में चेटी चंड जे मेले में या पंहिंजे सिंधिंयुनि जे कोई बि फंक्शननि में डांस थियूं करनि त अ समाज उन्हनि खे ग़लति नज़रिये सां ॾिसी रहियो आहे उन्हनि खे ग़लति चई रहियो आहे के ज़रूर इह छोकिरी गंदी हूंजी गंदी हूंदी इन इनजे करे इहे सभु करे रही आहे पर काई छोकिरीअ खे शौंक़ु आहे ऐं छोकिरी हीअ पंहिंजे उन्हनि खे पेसनि जे कमी जे करे उहे करे रही हूंदियूं आहिनि पेसा कमाइणु ख़ातिर लाइ क करे रही आहिनि सरकार सां मां इनजे करे वेनती करे रही आहियां की अ जेका इज़त ॿी महिलाउनि खे मिलनि थियूं उहे इन्हनि नर्तकिनि खे बि मिलणु मिलणु खपे हूअ पंहिंजे शौंक़ु ख़ातिर ॾाढी महिनत करे रही हूंदी आहे ऐं समाज उनखे इहे सभु चई करे उनजो शौंक़ु दॿाए रहियो आहे जोकी इहो न थियणु खपे जेका छोकिरी खे शौंक़ु आहे त समाज खे उनजे घर परिवार खे उनखे सपोट करणु खपे जंहिं ख़ातिर उहो अॻिते वधी सघे घर में अगरि कंहिं छोकिरी कुंवारी रही आहे त उहा शौंक़ु पंहिंजो पाले रही आहे कि उनखे अ डांसर ठहिणो आहे उहा शौंकु करे थी त स समाज में ऐं घर परिवार में उनखे हीअं चई रहिया आहिनि की तूं तो तोखे अञा शादी करणु बाक़ी आहे त हीअ शौंक़ु तूं न पाल त उहोई सुठो आहे बल बल्कि उनजे परिवार वारनि खे ऐं समाज वारनि खे उनखे सपोट करणु खपे जंहिं ख़ातिर उहो अॻिते वधे ऐं जंहिं छोकिरे जी शादी कराइ रही आहे अ शादी थी रही आहे उहा छोकिरी इहा आस रही रखी रही हूंदी आहे की जंहिंसां हुअ शादी कंदी उहो उनजो घोट उनखे सपोट कंदो की उहा अॻिते वञी करे डांसर ठही सघे पर अगरि उहो घोट उनखे ईअं चई रहियो हूंदो आहे की तोखे इहे सभु करण जी कोई ज़रूरत न आहे तोखे पैसनि जी काई कमी न आहे त तूं इहे सभु कमु छो करे रही आहे बल्कि हुनजे घोट खे उनखे सपोट करणु खपे की कुझु बि थिए मां तुंहिंजे सपोट में आहियां तूं सिखु अॻिते वधि मां इनजे करे सरकार खे ऐं सभिनीनि खे इहोई विनंती करे रही आहियां कि जेका इज़त तव्हां ॿियनि महिलाउनि खे ॾियो था उहोई इजतु तव्हांखे हिकु डा नर्तकी खे बि ॾियणु खपे जय झूलेलाल